मां गोदान जी किताबु पढ़ी हुई हुनमें ॾिठो मां ग़रीबनि जे लाइ कीअं सुठो ॾिनियलु वियो आहे किसान जे बारे में ॿुधायो वियो आहे के कीअं किसान महिनत करे पंहिंजी महिनत सां उहो घरु हलाईंदो आहे ऐं जंहिंखे जेके पढ़ियलु लिखियलु आहिनि हुननि खे बि नौकरी मिली सघंदी आहे हीअं पढ़ण सां मूंखे लॻो की हा हिन किताब में सही तरीक़े सां सही ॿुधाईंदा आहिनि ऐं हिन में मूंखे हिन में रुची थी की अञा हिनमें ॿियों बि पढ़ा त हिन करे मां पहिरियों हीअ किताब सोचियो न हुओ पढ़ण लाइ लेकिन जीअं मां पढ़ंदी रहियमि त मूंखे सम्झ में आहियो की इहा किताबु वाक़ई पढ़ण लाइक़ु आहे ऐं हिनमें असां कुझु सिखी सघंदा आहियूं